हेलो पिआज लेब पिआज लेबेमे सड़ल आ गेल कहली की पिआज किनलियै सड़ल पिआज दऽ देलियै हूँ हम लेके आबैत छी हम उके लेके आबै हियै पिआज दोकान पर बदलाएत नहि आएब हँ पिआज कथिला सड़ल देलियै हम तऽ देखके नहि लेली हम ने चिकना एहे लए बेसी नहि लेली पिआज सँड़ले रहए हँ तऽ आहाँ खरिदबै अच्छा समान देबनि ने देखतियै हम देखबो नहि कयली कि चलली पिआज हम आबैत हियै दोकान पर हँ अहाँ बदलि देम कि हम आबैत हियै हम पैसा लाएब हम नहि खरदब हम हूँ हम पैसा लाएब नहि हम पैसा लाएब अहाँके दोकानमे कि दर लेब नहि हम अहाँकेँ ने पैसा लाएब सामान नहि लाएब अहाँकेँ समान दोकान खराब हए समान अहाँ बेचबो करैत छियै खराब समान नहि तऽ हम कम्पलेन करि देब पिआज सँड़ल हए आरो तेल भी तेल भी खराब हए आधा पैसा दे देब नहि हम पैसा लेबै कम्पलेन करि देबनि हूँ हूँ नहि नहि हम पैसेही लाएब नहि तऽ आब अपन अहाँके जे पिआज अपन अहाँ ले लेब हमरा पैसा दे देब नहि तऽ हम दोसर समान नहि लेब हम पैसे लेब दोसर दोकानमे खरिदबै नहि तऽ हम पैसे ले जाएब समान नहि समान नहि लाएब अहाँकेँ हम पैसे लाएब नहि तऽ हम पर हम आबैत छी दोकाने पर समान लेके ठीक छिअनि आँखि सन दे ओतने कलश लए लौथ कहलियै अहाँके दोकान भी होयबो नहि करत से लए आएब दोसर समान नहि